اردو زبان اپنی نرمی لطافت اور تہذیبی گہرائی کی وجہ سے ادب شاعری اور فنی اظہار کی دنیا میں ایک منفرد اور دلکش مقام رکھتی ہے اردو نہ صرف ایک ذریعہ ابلاغ ہے بلکہ یہ جذبوں خیالات اور احساسات کے حسین اظہار کا وسیلہ بھی ہے اردو شاعری میں شاعری میں اردو کا استعمال اردو شاعری صدیوں سے اس تصوف سماجی حالات اور انسانی جذبات کو خوبصورتی سے بیان کرتی آئی ہے مختلف اصناف جیسے غزل غزل اردو شاعری کا سب سے مشہور صنف ہے جس میں عشق تنہائی فلسفہ اور سماجی تبصرہ شامل ہوتے ہیں نظم نظم میں مخصوص موضوعات پر تسلسل کے ساتھ اظہار ہوتا ہے جیسے رباعی قطعہ مرثیہ سلام اور قصیدہ بھی اور شاعری میں اہم مقام رکھتے ہیں افسانہ اور ناول میں اردو کا کردار اردو افسانہ نگاروں جیسے منٹو پریم چند قرۃ العین حیدر عصمت چغتائی نے اردو کو ایسی زبان بنانے اور سماجی حقوق حقیقتوں نفسیاتی پیچیدگیوں اور معاشرتی مسائل کو بےباقی سے بیان کر سکے ڈرامہ تھیٹر اور فلم اردو زبان ہندوستانی اسٹیج ڈراموں اور فلموں میں جذبے مزا اور مقالماتی حسین کے لیے حسن کے لیے استعمال ہوتی ہے بالی ووڈ کے کئی مشہور اسکرپٹ اردو میں لکھے گئے ہیں جس میں سے ڈائلاگ زیادہ مؤثر اور شاعرانہ بن جاتے ہیں